हेलो जी सर बाजू

हाँ सर देखिए सर हमारे को हमर सनिके कॉलेज जे छै सर कि मतलब पूर्णियाके टेक्नोलॉजीमे सर नम्बर वन कॉलेज सर छै सर हमारे यहाँ सर सुविधा छै सर मतलब बच्चासँ सनिके सेपरेट सर लैब छै जेकरामे सर बच्चा सनि सर बैठके अपना कम्प्यूटर पर सर बातो हेतै काममे करि सकै छिऐ सर अपन कोडिङ्ग वोडिङ्ग सर सिखो सकैत छिऐ आ अलग ओथि क्लास से जेकि सर मतलब कि सर पूर्णियाके बेस्ट टीचर सभ भी पढ़ाबै छै ओकरामे अपन सर अलगसँ सर खेल कऽ ओथि छै सर

अहाँसँ हाँ सर नहि सर

लैब छै सर पढ़ाबएके सर अलग टीचर छै सर बच्चा फुल ड्रेसमे सर बिना कोइ डिसिप्लीनमे सर रहै छै इन्डिसि जी सर अहाँ सर कभी भी आबऽ सकैत छिऐ आबि कऽ विजीट करऽ पड़ै छै ई कॉलेज कऽ सर अहाँकेँ कोइ दिक्कत नहि होतै अथिमे कॉलेजमे सर कोइ दिक्कत नहि सर अहाँ आबू ने अहाँ आबू आओर आके सभ देखि लिऔ सर कॉलेजमे सर अहाँकेँ कोइ ओथि

जी सर अहाँ सर आबू ने सर एकर कोनो अथि दिक्कत नहि लिऔ सर अहाँकेँ सर कोइ अथि दुविधा नहि होइ सर

जी हाँ सर जी सर कहे अहाँ सर कहे कि अहाँ सभ टेन्सन नहि लिअऽ सर पूर्णियाके सभसँ बेस्ट कॉलेज छै सर अहाँके खाइ पिऐमे सर रहै ओथि रहए ओथिमे कोइ दिक्कत नहि होएत अहाँ सर आबू ने तऽ सर अहाँ अपन हमर कॉलेजके सर ओथि फंक्शन देखते है सर कि कनिके कॉलेज है सर एहन एहन कॉलेज सर अहाँकेँ पूर्णियामे दोसर नहि दखए लऽ मिलतै